राजस्थान में प्रमुख रूप से हिंदू धर्म है इस्लाम धर्म है ईसाई धरम है बौद्ध धर्म है जबकि बौद्ध धर्म राजस्थान में थोड़ा कम है ईसाई धर्म भी ठीक ठाक है हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ राजस्थान में मोस्टली संख्या हिन्दूओं की है और यहाँ पर मंदिर वगैरह सबसे ज्यादा है क्योंकि हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है तो हिन्दू हमेशा मंदिरों को उपयोग लेते तो मंदिर भी यहाँ ज्यादा है उसके बाद में यहाँ पर इस्लाम समा इस्लाम धर्म है इस्लाम धर्म में हम क्योंकि हमें पता है हमने काफ़ी हम समाज में मन मस्जिद वग़ैरह देखे हैं इस्लाम मस्जिद में वग़ैरह जाते हैं मस्जिदों की संख्या भी ज़्यादा है इससे यह पता चलता है कि राजस्थान में मुख्य रूप से हिंदू धर्म ज़्याता है हिन्दू प्रधान समाज ज़्यादा होने की वजह से मंदिरों की संख्या एका अधिक है हर दो किलोमीटर बाद में मंदिर हमें बर असानी से दिख जाता है इस इससे पता चलता है कि हिन्दू धर्म ज़्यादा है और मस्जिद मस्जिद वग़ैरह तो इससे पता चलता है इस्लाम है हर दो या डेढ़ या दो किलोमीटर बाद में मस्जिद वग़ैरह मिल जाता है इससे हमें यह पता चलता है कि इस्लाम धर्म है ईसाई धर्म का रहा तो चर्च वग़ैरह बहुत कम है लगभग मोस्टली कम ही है इस रीज़न से हमें पता चलता है कि ईसाई धर्म भी अब कम है राजस्थान में और सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म है क्योंकि इसकी संख्या एकाधिक राजस्थान में है नहीं सबसे ज़्यादा हिन्दू और मुस्लिम धर्म है राजस्थान में